हाँ मैं शोभित बात कर रहा हूँ आउट ऑफ बिहार से हाँ मैं चाहता हूँ नटवर जी एक बार आप आउट ऑफ बिहार आते तो मेरे यहाँ जो बहुत सारे पैलेस हैं जो घूमने टहलने की चीज़ है मैं उसको दिखाता आपको कि बिहार के बाहर में क्या है जो मैं दिल्ली मैं हूँ तो दिल्ली में कितनी बढ़िया चीज़ है देश की राजधानी यह क्यों पड़ा और यहाँ बहुत मेट्रो ट्रेन जो चलते हैं बहुत सुंदर सुंदर जो बिल्डिंग हैं फिरोसा कोतला क्रिकेट का अस्टेडियम है मैं यह सब चीज़ आपको घूमाना चाहता हूँ थोड़ा आप अपने बारे में बताइए आपके यहाँ क्या क्या चीज़ प्लेस बु व्यवस्था अबलेबल है जो आप हमको घूमा सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बताते कौन कौनसी जगह अबलेबल है अच्छा अच्छा राजगीर हाँ किताबों में पढ़ा था राजगीर के बारे में कि राजगीर बहुत ही हिल हिली एरिया है भगवान बुद्ध का वह जगह है बहुत राजगीर के बारे में किताब में देखा था शायद में राजगीर के ही बगल में नालंदा डिस्टिक में आता है यह वहाँ पर नालंदक खंडर भी है अच अच्छा अच्छा ओके अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मैं बिल्कुल ही अगला वेकेशन की जब भी मैं छुट्टी पर रहूँगा तो आपके यहाँ बिल्कुल आऊँगा और मैं चाहूँगा आप भी जो किसी दिन जब छुट्टी पर रहिए तो एक बार दिल्ली आइए आप मैं आपको दिल्ली का सैर करवाना चाहता हूँ देखिए ई कि आखिर राजधानी यह क्यों बना भारत का कहीं ना कहीं से तो कुछ खासियत तो है दिल्ली दिलवालों की आज तक तो हम लोग यही सुनने वाले हैं रियलिटी में भी कभी देखने के बाद ही तो पता चलेगा आखिर दिल्ली दिलवालियों की क्यों है जी जी

बिल्कुल बिल्कुल अच्छा तो ठीक है हम लोग अगली बार जो वेकेशन होता है उसमें आते हैं अभी के लिए धन्यवाद फ़िर आगे बात करते हैं हम लोग आपस में ठीक